एहन दिन जखन आबैत अछि जे चित्र बनेबाक इच्छा नहि रहबाक कारणो लोक बनाबयके प्रयास करैत अछि चित्र बनयबाक प्रेरणा लैत अछि लेकिन बनबैत बनबैत जे चित्र मोनमे अछि बनबैत छी ढङ्गसँ नहि बनैए चित्र बनैत अछि बिगड़ैत अछि दिनचर्यामे काज आ सम्हरैत छी बनबैके प्रयास करैत छी नहि बनि पाबैए तैओ प्रयास करैत छी कोनो कोनो बनि जाइए कोनो कोनो बिगड़ि जाइए ई हमर प्रयास रहैए लेकिन बनेबाक इच्छा रहैए कारण बनेबाक प्रेरणा भेटैत अछि दिनचर्यामे अनबाक प्रयास करैत छी लेकिन सम्हरैत छी इएह हमर प्रयास करैत छी बनबैए बिगड़ैेए इएह होइत अछि